औ ओ नैबे अक्ट'बर जोबनायनि उनाव जासिगोन औ औ ओरैनोथ' दिस्ट्रिक्ट हिसाबै फरटिउवान जन दङ बेंटल एरियानिफ्राय र' आं एसे नायनांगोन ओ ओ र' ओ दङ सेबेनजोन दङ

जायखिजाया जायखिजाया बेंटल एरियानिल' खोथा नंला गासै दिस्ट्रिक्ट हिसाबै फरटिउवानजन ओ पारटिसिपेट खालामनांगोनथ' ओ आङो गासिखौबो बुंहरदों आरो मोजाङै पारटिसिपेट खालामदो ओ खारन बिनो नोंसिनिनो सुबिदा आरो दिस्ट्रिक्टनिफ्राय ओ देरहानो हायोबाथ' बे जिल्ला हिसाबै दिस्ट्रिक्ट हिसाबैबो मान सनमान थाबाय आरो गोजौआवबो ओ स्टेट बा नेसनेल लेबेलाव गेलेनायनि सुबिदायाथ' दंखायोखा आरो दानि सरकाराथ' गोबांथार सुबिदा होबाय स्पर्टस हिसाबै दा बेखायनो आङो साथामखौबो बुंहरदों ओ मोजाङै पारटिसिपेट खालामदो बेखौ आङो बुंहरदों अ अ बेथ' मोजां बेथ' मोजांनि खोथा ओरैनोथ' गोजौआव गेलेहैनोबा प्रेक्टिसा नांखागौखा नालाय हायो हायो नोंगौ हायो हायो ओम दे ज' ज' बा साबसिन जाखायो ओ खालामबानो जाबाय प्रेक्टिसा दानिफ्रायनो खालामदो

औ औ औ दे